हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब क्षेत्र में जो अपने कला का प्रदर्शन लोग वैसे फ़िल्मों में करते हैं जैसे की कोई भी अगर कला में कोई भी किसी भी कला में निपुण है चाहे वह कला चाहे वह कपड़े के में कपड़े को एक अच्छी मतलब हर के कुछ लोग जैसे हमारे यहाँ एक लड़की है वह ड्रेस का ड्रेस बना देती है वह पेपर का कोई सा भी ड्रेस अच्छा अच्छा बना देती है तो ऐसा वह सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगी फिर उसको देख कर लोग पसंद करने लगे तो उस कला का भी उपयोग लेग फ़िल्म बना फ़िल्म बनाने के लिए किया जाने लगा और जो एक कैमरा से फ़ोटो क्लिक करता था और एडिट भी अच्छे से करता था एक लड़का मतलब यहाँ पर रहता है वह फ़ोटो को बहुत ही ज़्यादा सुंदर एडिट और एडिट करता था और क्लिक करता था तो यह कला से प्रभावित होकर लोगों मतलब उसको फ़िल्म इंडस्ट्री में जगह मिल गई और वह आज अच्छा कैमरामन बन गया है और हीरो हीरोइन और एक्ट्रेस लोग का सेलिब्रिटी लोग का फ़ोटोशूट करता है और उसकी एडिटिंग करता है तो ऐसे ऐसे ऐसे क्षेत्र में मतलब इस क्षेत्र से लोगों ने सीख सीख कर और अपना जो है प्रदर्शन सोशल मीडिया के द्वारा किया उसका फ़ायदा भी उन्हें मिला बहुत सारे कला का लोग अपने कला का परिचय लोग अपने विज्ञा विज्ञापन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं मतलब टी वी पर या मोबाइल पर पैसे निरंतर उन लोगों के कला में विस्तार होता जा रहा है वह ऐसे ड्राइंग की में कोई निपुण हो गया ड्राइंग के कला में कैसे ड्राइंग के कला में भी उसे जगह मिली फ़िल्म इंडस्ट्री में और मुख्य बात तो यह है कि जो डांस में जिसे जो कुछ लोग हैं जो डांस बहुत ज़्यादा अच्छा करते क्लासिकल डांस कर लेते हैं भरतनाट्यम कर लेते हैं तो ऐसे उन लोगो को डांस को देख कर उसे उनके डांस के कला से प्रभावित होकर उनको फिल्में फ़िल्मों में जगह मिल गई है डांस करने के लिए चाहे वह बैक डांसर हो चाहे हीरोइन के मतलब पद मिल गई है अपने डांस के वजह वजह से तो ऐसी ऐसी ऐसी कला की वजह से लोगों को अपना फैशन भी फैशन एक तो लोग अपना फैशन फॉलो कर लेते हैं ऊपर से उन्हें फ़िल्म इंडस्ट्री में जगह भी मिल जाती है